राजस्थान बड़ी आर गैलीरी अ राष्ट्र गांधी संग्रहालय में आहे गांधी स्मृति में आहे और नेशनल स्मृति में आहे राष्ट्रीय अनु अनु आधुनिक कला गैलेरी बि आहे हीअ ए आर्ट गैलरी जी आहे ऐं हितां जो प्रदर्शन वधीक सुठो आहे ऐं हिन जो स्थानु बि वधीक स्वच्छ रहंदा आहिनि ऐं हिते हर हिकु हिकु जे अ जानकारी खां रखे रखी आहे जॻह जॻह ते